ते चलो गल्ल करने आं अस तरीकें दी जिंदे च बड़िया गै खास तरीकां न पैह्ली तरीक जेह्ड़ी ऐ ओह् ऐ पंद्रा अगस्त इस तरीके साढ़ा देश अजाद होया हा इस तरीके अस कदे बी निं भुल्ली सकने क्यूं क्युंकी एह्दे बिच साढ़े देश दे बड़े गे जैदा बहादुर शहिद साढ़े बड़े गै नौजवान होए इस लड़ाई दे बिच उ'ने की देश अजाद कराने ताईं अपनी बलिदानियां दित्तियां उंदे च मंगल पांडे हे शहीद भगत् सिंह् हे राजगुरु हे होर बी बड़े जैदा साढ़े देश दे वीर सिपाही हे जि'नें अपनी कुरबानियां दित्तियां एह्दे च जंगा लड़िया हैं ते जित्ते एह्दे अलावा तुस दिक्खो सुबाश चंदर बोस जी ने बी अपनी नौकरी छड्डिये ओह् उस वेल्लै आई ए एस दी नौकरी करा दे हे उनै नौकरी छड्डिये अजाद हिन्द फौज बनाई जेह्दे बिच बाई ज्हार फौज ही हैं उ'ने उनेंगी रूट्टी अपनी जेब दा दित्ती ना कि सरकार ने दित्ती अपनी जेब दा दिन्दा हा और उनेंगी त्यार कित्ता और उंदे कोला उने लड़ाईयां लड़ोाइयां हैं और साढ़ा देश अजाद कराया बाकि साढ़े देश दे जेह्ड़े और बी जेह्ड़े नागरिक हे जिन्ने बी उ'ने बी अपना जैदा जोगदान दित्ता और अंग्रेजी गी नसाया एह् तरीक जेह्ड़ी ऐ बड़ी खास तरीक ऐ दुई तरीक जेह्ड़ी आई ओह् आई अपनी दो अक्तूबर दो अक्तूबर गी जेह्ड़े महात्मा गांधी हुंदा जनम दिन होया हा मी एह् तां करियै चेता ऐ जेह्ड़े साढ़े महात्मा गांधी हे इंदा बड़ा जोगदान रेहा साढ़े हिन्दोस्तान दे बिच इनै एह् बड़े पढ़े लिखे दे हे इनै बाह्र लंडन जाइयै अपनी बैरिस्ट्री कित्ती फिर उद्धर दा आये इद्धर और इनैं साधु आह्ली भेश भूशा रक्खी और अपने भारत दी बड़ी महत्वता दस्सी और इनै अपना सविदान दस्सेया हैं इनें दस्सेया अपना जेह्ड़ा साढ़ा कल्चर होंदा जेह्ड़ा धोती च रौह्ंदे हे खाद्दी और बी बड़ी सारियां चीजां हियां जेह्ड़ियां इनैं प्रोमोट कीतियां अग्गै अग्गै इनै बड़े सारे नारे लाये आन्दोलन लेआये ते ते जेह्ड़ी साढ़ी लोग हे जेह्ड़े आम जनता ही इंदे बिच इनै देश दी क्रांती ताईं बड़ा गै जैदा इनैं अपना जोगदान दित्ता और उंदे अंदर इक अग्ग जन इ'यां पैदा कित्ती कि लोक लड़न इस देश दी लड़ाई और अपने आप कि अजाद करान ओह्दे बाद जेह्ड़ी त्री तरीक आई जंदी ओह् आई जंदी छब्बी जनबरी छब्बी जनबरी गी साढ़ा सविदान बनेया हा और अज दी तरीक च साढ़ा जेह्ड़ा सविदान ऐ एह्दे उप्पर गे साढ़ा हिन्दोस्तान कम्म करा दा ऐ एह्दे बिच साढ़े ला एंड आर्डर आई अंदे साढ़ी जेह्ड़ा बी सिस्टम ऐ ओह् सारे एह्दे अंदर अंडर न असें कियां रौह्ना कियां चलना कियां गल्ल करनी साढ़े केह् केह् अधिकार न हक न जेह्ड़े जेह्ड़े ओह् सारे इस सविदान च दस्से दे न और एह् सविदान जेह्ड़ा साढ़े ताईं बड़ा जरूरी ऐ एह् हर इक नागरीक गी औना चाहिदा ऐ ते तां करियै मिगी एह् बी तरीक याद ऐ ते चौथी तरीक आई जेह्ड़ी ऐ सत्त जून सत्त जून कि मेरा अपना जनम दिन आंदा एह् तां करियै मिगी तरीक बड़ी गै जैदा याद ऐ इस तारीके अ'ऊं केह् करना होन्ना में सवेरै अपने तौले उठियै नान स्नान करियै मंदरे जन्ना होन्ना में पूजा पाठ करना होन्ना उत्थें शिवे जल टालना होन्ना ते भगवान कोला इ'यै फरीयाद करना भगवान मिगी स्हेई रास्ते उप्पर गे लायो गलत रस्ते उप्पर नेईं लायो ते फ्ही आई जंदी अपनी तेह्रा चौधा मार्च एह् तारीक मी तां याद ऐ क्युंकी इस तरीक कि बसाखी दा मेला जेह्ड़ा लगदा साढ़े ताईं उधमपुर शैह्र च और इ'यां मन्नेया जंदा कि हिन्दोस्तान दा इ'यै पैह्ला दिन होंदा साल दा इ'यै चढ़दा दिन होंदा ते असेंगी इस दिन च नहाई धोइयै भगवान दा पूजा पाठ करना चाहिदा और बड़ा गै जैदा असेंगी लोकें गी जागरूक करना चाहिदा आपने इस दिन लेई क्युंकी साढ़े हिन्दोस्तान दे बिच जेह्ड़ा ऐ अज बी ब्रिटेन दा गै कलन्डर चला दा ऐ जिस्सी अस पैह्ली जनबरी गी नमें साल दी शुरुआत करने लेकिन दरासल ओह् नमां साल जेह्ड़ा अंग्रेजैं बनाया पर जेह्ड़ा सेही स् जेह्ड़ा साल शुरु होंदा साढ़े सनातन धर्म दे बिच ओह् बसाखी च गै स्टार्ट होंदा इस करियै मिगी एह् तरीक याद ऐ